पहले के समय में आदमी मड़ुआ कोदो जो होता था वही बनता था वही खाता था सामा कौनी अल्हुआ सुथनी यही सब बनाता था यही बना करके खाता था उससे भी नहीं होता तो कहता कि जो मकई का दर्रा बना करके खाता था मकई की रोटी बना करके खाता था हमलोग वही में निमाह करते थे जो गार्जियन कहता था कि नहीं यही जौ जोकराई बनेगा यही मड़ुआ कोदो बनेगा यही सामा को उसिन करके चावल कूटिए उसका भात बनाइए तो धान खेत में होता था तो वह उसको भी चावल कूटते थे तो खुद्दी का भी मरगिल्ला बनाते थे सौँस चावल का चावल भात बनाते थे यही सब करते थे पहला जो खीर पूड़ी जो होती है सब चीज़ बनाकर पबनी पूजा में सब चीज़ बनती थी सब चीज़ बना उना करके अपना रखते थे सब खाते थे लेकिन अब है जो कि अभी के समय में आदमी कहता है कि नहीं हम पहलेवाला खाना नहीं खाएँगे अब जो गेहूँ है चावल है वही खाएँगे मैदा का पूआ बनता है वह भी हम खाएँगे दाल चना का लाता है तो पूड़ी बना करके खाते हैं यही सब कचौड़ी बनती है जो होता है यही बना करके सब अपनी पूर्ति करके खाते हैं साग सब्ज़ी दुनिया संसार घिउरा कदुआ भिन्डी करैला यही सब बना करके उसी के साथ खाते हैं पहला लोग दा मकई का घट्टा बना करके खाता था जिसको कि दर्रा कहता है जो अरवा मकई को दरड़ करके खाते थे उसके बाद उसके साथ दाल चने की उड़द की खेसारी की पहले यही सब बना करके खाते थे अब तो कहता है जो नहीं खेसारी नहीं खाएगा बाँतर करेगा तो चना खाता है मौसरी खाता है उड़द खाता है यही सब खाते हैं सब अदौड़ी तिलौड़ी बिना पापड़ तिलौड़ी के भोजन नहीं करता है कोई यही सब अपना खाते हैं मीट मछ्ली जो होता है मुर्गा खस्सी का मीट मछ्ली खाता है चिड़ै होता है जैसे कि अथी एगो पन्छी होता है जोकि इनार में रहता है अथी उसका भी मांस बनता है उसको भी मीट बना करके खाता है आदमी बगेड़ी का जो बगेड़ी का मीट बनाता है यही सब बनता है मीट छोटकी मछ्ली बनती है झीँगा मछ्ली बनती है गरई मछ्ली बनती है रेहू बोआरी सब सब चीज़ बनती है किसी को नहीं पसन्द पड़ता है तो कहता है किसी को नहीं पसन्द पड़ता है तो कहता है जो नहीं हम गरई नहीं खाएँगे हम रेहू खाएँगे हम दूसरी मछ्ली खाएँगे हम यह नहीं खाएँगे हमको अच्छा नहीं लगता है झीँगा खाएँगे यही सब खाता है बचबा होता है हरेक तरह की मछ्ली निकलती है जाल में तो वही खाता है कोई कह बरफ़ में नहीं डाल खाएँगे कोई कहता है जो हम खाएँगे लोकल मछ्ली खाएँगे यही सब अपना अब क्या करेंगे देखियौ ने कनियाँ यइ हमर मुँह दुखा जाइए